अगरि मां बैंक जे नौकिरी कंदी हुजां हां त मां अ सुठियन ॻाल्हयुनि जी ध्यानु रखंदमि ऐं पंहिंजे ग्राहकनि खे बि ॿुधाइंदसि उनमें असांखे थोरो नियम जो पालन करिणो पवंदो आहे ग्राहकनि खे व्याज जे बारे में हर हिक ॻाल्हि ॿुधाइण ॾाढी जरूरी हूंदी आहे ऐं उन्हनि खे सम्झाइण उन सां प्रेम सां हलण बि ॾाढो लाभदायक हूंदो आहे इनसां ग्राहक ॾाढो ख़ुशि थी वेंदो आहे